जेह्के रियासी च बड़े प्रोडक्ट जेह्ड़े उगाए जंदे न जि'यां इत्थै अस भिंडियां लान्ने होन्ने आं कदें कनक लाई दी होंदी ते कदें मक्कां लाई दियां होंदियां एह् असें बरसांती इंदा बी जेह्का बक्खरा बक्खरा टैम होंदा हून अस इक्क बरसांत बिच जियां इक्क मौसम बिच इक्क चीज़ लाई सकनेआं होर बी बड़ियां चीज़ा लगदियां न बड़े जमींदार लोक रौहंदे न जि'यां अपने घर बी निक्की मुट्टी सब्जी लाई दी होंदी लोकें आं जि'यां आलू होइये भिंडियां होई गेइयां टमाटर लांदे लोक केईं ते केईं ओह् करदे साग सब्जी लाई ओड़दे ते केईं बारी ओह् भट्ठे बी लाई ओड़दे न ते घरे दी सब्जी खंदे बाहरै दी खाइयै बमार थोह्ड़े होना कोई इत्थै सारे जनें निक्की मुट्टियां सब्जियां उगाई गै लैंदे न अपने खाने ओड़ी आं बैशक्क बजार नेईं बेचङन पर अपने खाने ओड़ी जरूर बनाई ओड़ङन आं इ'नेंगी एह्दे बिच बड़ा फायदा ऐ ते नेईं बमारियां लगदियां नेईं किश घरै दी सब्जी दा फायदा रौहंदा जिंद स्वस्थ रौहंदी अपना शरीर जेह्का ऐ ओह् चलदा फिरदा रौहंदा